میں نے اردو مختلف ذریعے سے سیکھی کتابیں ادب شاعری مقالمے اور آن لائن مواد اردو ایک خوبصورت مہذب اور تہذیبی زبان ہے اس کے لیے اسے سیکھنا نہ صرف معلوماتی بلکہ جذباتی طور پر بھی دل کو چھو لینے والا تجربہ رہا اردو کے ساتھ میرا تجربہ بہت خوشگوار رہا میں نے غالب اقبال فیض اور منٹوں جیسے ادیبوں کی تحریریں پڑھی جو دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہیں اردو شاعری خاص طور پر غزل اور نظم نے مجھے اس زبان کی لطافت اور گہرائی کا احساس دلایا روز مرہ کے مکالموں میں اردو کی نرمی اور شائستگی نے اس کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے